कटनी शिक्षा ॾाढी ख़राब आहे हिते हालत ॾाढी ख़राब आहे सम्झो हिते छोकिरियूं पढ़नि थियूं ॿारहों ॿारहें खां पोइ कालेज ई कोन्हे कालेज में वञनि थियूं हिते कोई कालेज ई कोन्हे माउ पीउ ॿाहिरि मोकलियनि था त उनखे थुकूं लानतूं लॻन थियूं उनखे समाज चए थो की तव्हांजी छोकिरी वञे थी ॿाहिरि पढ़नि त बिगड़जी वेंदी हीअं कंदी हूअं कंदी हूअं कंदी हीअं कंदी सम्झी वियो हिते टोका ताना माउ पीउ खे लॻनि था सम्झी विया ऐं छोकिरो हुते पढ़ाई कर छोकिरो पढ़ाई करे थो पढ़ाई करे अचे थो ॿारहों ऐं ॿारहों त उन पीउ चएस थो भई मूंखे उनजो पीउ चएस थो भई तू धंधो कर हाणे छॾु पढ़्नि वढ़्नि लिखण छॾु हो धंधो करे कर्ज वठी कुझु बि करे दुकानु किराए ते खोलराए ॾिए थो कंहिंखां वियाज ते वठी करे उनखे दुकानु किराए ते वठी थो ॾिए थो महिला किथे वञे उहा त वीचारी पे दुखनि में परेशानु आहे न न इते कोई मदद करणु वारो आहे न कोई कुझु करणु वारो आहे हिते सिर्फ ओ ताना ऐं टोकता मिलन था भई छोकिरी ॾिए ॿाहिरि पढ़नि वई हिते कोई कॉलेज आहे कोन्हे हिते त कटनीअ में त हो हुते ॿाहिरि त अचे थी त उनजा चएस त माउ पीउ भई ॿाहिरि मोकलिनीअ पूरी समाज उनखे उट पटांग ॻाल्हाए थो भई तुहिंजी छोरी बिगड़जी वेंदी छोकिरी इहे थींदी तुंहिंजी छोकिरी इहे थींदी ऐं ॿाहिरि पढ़ी ईंदी हीअं कंदी हूअं कंदी त माउ माउ किथे वञे माउ त चाहिंदी न मुंहिंजी औलाद आहे त उनखे मां पढ़ाया लिखाया पर हे त कटनी स्थिती ख़राब आ्हे अचे थी नौकिरी करण त पढ़ी लिखी करे त हिते कोई नौकिरी ॾियण वारो कोन्हे लेडीस खे छोकिरीअ खे वेचारीअ खे भई हिते नौकिरी लॻाए हिते कोई नौकिरी आहे ई कोन्ह ऐं ॿाहिरि ॿाहिरि नौकिरी आहे त माउ बाप छा करे पूरे समाज जी गारियूं ॿुधे सभु ॿुधे तॾहिं वञी करे मोकिले छोकिरीअ खे त उअ छा करे माउ माउ बाप छा करे छोकिरीअ ख़ातिर पैदा कयो आहे जंहिंखे उनखे त शिक्षा ॾियणी आहे न ऐं छोकिरे खे त हल ठीकु आहे भई कर कर्ज वठी करे बि उनखे दुकानु खुलाए था ॾियनि छा करे माउ पीउ त चाहिंदा त भई असांजी औलाद आहे जेकी सुखी थिए असाजी औलाद पढ़े लिखे सभु करे ऐं छोकिरे खे त सभु रस्ता थी वेंदीयुनि भई सभु कंदा किराए ते दुकानु बि वठंदा वेयाज ते पेसा बि खणंदा उनजी व्यवस्था करे वठंदा छोकिरी वेचारी किथे वञे उहा थोरी न वेंदी दुकानु ते उन त समाज जी बुरो ठाहे वठंदो उनखे समाज टोकता ताना सभ टोटे टोटे करे उनखे खोटिंदो भई हीअं आहे हूअं आहे हूअ आहे ऐं हिते नौकिरी हिते कालेज आहिनि कोन्ह कटनी शहर जे अंदरि छोकिरी हिते पढ़े वञे थी ॿाहिरि पढ़ण त हिते बि ताना था मिलेस समाज जा त हूअं हिते अचे थी त हिते नौकिरी नथी मिले छा करे माण्हू